जय झूलेलाल इहे तव्हांजो कौशन ॾाढो मूंखे सुठो लॻियो की मूंखे अॼु क़रीबु अठ ॾह साल सां मां योगा जे अंदरि वधीक ध्यानु ॾींदो आहियां ऐं कोविड खो पोइ त वधीक ई ध्यानु ॾींदो आहियां छोकी असां पंहिंजे पाड़े में यार दोस्त रहंदा आहियूं त हिन ॻाल्हि खे ज़रूर चवंदा आहियूं की योगा ज़रूर करिणी खपे योगा सां असां मैडिटेशन में थोरी देरि विहंदा आहियूं असांखे हेतिरी शांती मिलंदी आहे बसि पुछो न और योगा त ज़िंदगी जे हिकिड़े अहिड़े छा आहे की तव्हांखे अपनाइणो ई खपे ऐं सभिनि खे ॿुधाइणो खपे की योगा सां तव्हां पंहिंजे टैंशन फ्री रहंदा आहियूं सुबुहु उथो पंहिंजो वञो पार्क में पंहिंजी योगा कयो सैर कयो हुन खो पोइ ॾिसो त सॼो ॾींहुं कीअं निकिरंदो आहे इहे मुंहिंजो एक्सपीरियंस आहे की योगा सभिनि खो बहितर शइ आहे अगरि तव्हां पंहिंजे अॻिते कंहिंखें बि ॿुधायो की योगा छा शइ थींदी आहे अगरि हुन खे न सम्झ में आहे त तव्हां हुन खे करे करे ॾेखारो की तव्हां भई मुंहिजे वटि अचो त मां तव्हांखे ॿुधायां त कीअं योगा थींदी आहे